हेल' गुद इभिनिं मेम आंनि मुङा जया रानि मुसाहारि एह रिजुमेखौ आङो हरबायमोन मेम आ नोंनि इमेलाव

औ मेम आङो आंनि स्कुलिंखौ जवाहर नवदय बिधालय क'क्राझारनिफ्राय खालामदोंमोन आङो आंनि क्लास टुयेल्भखो टु थावजेन ओइटिनाव पास खालामदों जे एन बि क'क्राझारनिफ्राय आमफ्राय बेनि उनावहाय आङो ओह बेस्लर अफ टेक्न'ल'जि कम्पिटार साइन्स इनजिनियारिं फरायदों ओह चि आइ टि क'क्राझाराव आमफ्राय बेयाव फर इयार्च फरायनानै आङो टु थावजेन टुयेनटि टु लास्ट इयाराव ओह ग्रेजुयेड जादों आमफ्राय ओह बेनि उनावहाय आङो इनटानसिप खालामदोंमोन ओह सिक्स मान्सनि ओह सेप्टेम्बर टुयेनटि टुयेनटि टु टु मार्च टुयेनटि टुयेनटि ट्रि आह आङो आंनि ओइस एस एल सि याव ओह नाइन पइन्ट स्किस सि जि पि ए मोनदोंमोन ओह बेनि उनावहाय ओह टुयेल्भयावहाय सिक्सटि नाइन आमफ्राय बेनि उनावहाय आंनि बि टेगाव ओह सेभेनटि सिक्स पइन्ट सेभेन मोनदोंमोन ओह आङो बेयावहाय कम्पिउटार रिलेटेड जबखौनो मावनो सानदों जेरावहाय कम्पिउटारनि खामानि थागोन बेयावहाय मोनबा मोजां जागोन आंनि थाखाय मानोखि बे आंनि इक्सपिरियेन्सजों ओह एखे जायो